असांजे सिंधियुनि में डांस जी ॾाढी अहमियत आहे उन्हीअ जो माण्हू अॼु कल्ह वधाए थो पियो पहिले वॾा न चईंदा हुआ कि भई डांस ॾाढो ग़लति सम्झंदा हुया अॼु कल्ह त छोकिरियूं ॾाढो बढ़िया आराम सां कंदियूं आहिनि डांस सिखनि थी पयूं मां ख़ुदि पंहिंजे घर में डांस सेखारींदी आहियां मुंहिंजो ॿार हिन बार सिंधियुनि हुनमें कयो हूअं ई उनखे ख़ुदि सभिनि में भई उत्साह कयऊं पुरस्कार मिलियुसि उन्हीअ खे और ख़ुशि साईंजनि बि चइनि कि न ॾाढो सुठो आहे कि भई डांस त ॾाढो ज़रूरी आहे और ॿारनि खे ॿारनि खे ज़रूरु सिखाइणो खपे मां ख़ुदि पार्क में वेंदी आहियां उते चार लेडीज़ असां मिलंदा आहियूं त डांस जे बि उनते ॻाल्हि निकिरंदी आहे त असां चईंदा आहियूं कि असां भई डांस सिखाइणो खपे सभिनि खे घर में बि चाहे ॿाहिरि या उन्हनि जा इंस्टिट्यूटनि बि हुजणा खपनि कि माण्हू ॿार सिखी सघनि